ہم اپنے مقامی زبان میں کبھی کبھار کوئی گانا وغیرہ سن لیتے ہیں بلکہ ہم اپنے مقامی زبان میں اتنا زیادہ یوٹیوب چینل نہیں چلاتے ہیں بلکہ ہم اپنے جیسے اردو اور ہندی زبان میں زیادہ تر شو دیکھتے ہیں زیادہ تر نیوز چینل یوز کرتے ہیں جیسے کہ کپل سو بی بی سی نیوز ہندی اور بگ باس کوئی فلم بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اسے ہم ہندی بھاشا میں دیکھتے ہیں بلکہ مقامی زبان میں کا نہیں سمجھ آ پاتا ہے اور ہندی زبان میں اچھی طرح سمجھ آتا ہے اور ہم یوٹیوب پر بہت سے چینل کو دیکھتے ہیں جو مقامی زبان میں آتے ہیں پر اس کا یوز نہیں کرتے ہیں بلکہ ہندی زبان کا زیادہ یوز کرتے ہیں